बहुत अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता था और दो दो तीन ही दिन के बाद फट गया फटने के बाद अच्छा अच्छा नहीं लगता था देखने में भी अच्छा नहीं था ले लिए पाँच सौ रुपये का दिए तो ले लिए और बहुत महंगा था इस लिए हम छोड़ दिए उन सब को सस्ता वाला ले लिए और बोला अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं था फट गया और दुकान दुकान में गए तो उनको बोले कि कैसा दिए थे आप बोले कि ऐसा है और नहीं अच्छा था फट गया और फटने